मध्य प्रदेश के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का जो जश्न है वो बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं कहीं पर अग्नि को साक्षी माना जाता है कहीं पर जल की पूजा की जाती है कहीं पर मिट्टी की पूजा की जाती है धरती की पूजा की जाती है अग्नि को साक्षी माना जाता है जैसे बात करें होली की तो होली को होलिका माता के रूप में मानकर उनकी पूजन की जाती है ओर उनको भोग भी लगाया जाता है है ना इसके अलावा लोहड़ी भी इसी प्रकार से मनाई जाती है पंजाबी समाज के द्वारा सिख लोगों के द्वारा लोहड़ी नई फसल के आने पर लोहड़ी भी मनाते हैं और उससे सब की कुशल कामना की कुशल और मंगल रहने की कामना की जाती है गोवर्धन पूजा भी दीपावली के आसपास मनाई जाती है दीपावली के दूसरे दिन तो ऐसी मान्यता है कि जो गोवर्धन पर्वत ने गायों की रक्षा की थी इसलिए अब फिलहाल में तो अभी गोवर्धन पर्वत आ नहीं सकता तो जो गाँव के लोग हैं या जो जो भी लोग है जो पूजा करते हैं वो गाय के गोबर से गोवर्धन बाबा जी या गोवर्धन पर्वत को मनाते हैं और उनको उनका पूजन करते हैं ओर उनको भोग वोग लगाते हैं रक्षा बंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है जो बहन होती है वो भाई के हाथों पर या उसकी कलाई पर धागा बाँधती है रक्षा सूत्र बाँधती है राखी बाँधती है और बदले में भाई उसकी रक्षा करने का उसको वचन देता है बसंत के आगमन पे पूरा माहौल ही प्रकृति का बदल जाता है सरस्वती माता का पूजन भी करते हैं सरस्वती माता का पूजन भी करते हैं ऐसा माना जाता है कि उस दिन इनका जन्म हुआ था और इसी को लेकर जन्म उत्सव बसंत उत्सव भी मनाया जाता है